हँ डॉक्टर साहब किएक हमरा बच्चाके तबियत खराब छलै से हमरा कुछ दबाइके जरूरत अइ तऽ वएह विशेष एखनके तऽ सर्दी खाँसीके तऽ अथी मौसमे छै चारि दिनसँ चारि दिन भऽ गेल रहै हँ हँ सुनि रहल छी अहाँ बाजू ने

हमर पासमे समय कनिटा कम छै समयके अभाव छै हमरा नहि बचत ओ एखन सिरियस छै तऽ केना एबै

ठीक छै तऽ हँ हँ नहि हँ हँ इ बात तऽ जायज छै